आतसा हेलौ सार ओइ सारकोल अफिस ना इयो आतसा सार माबा आङो राङाफारनि गामिनिफ्राय बुंदोंमोन आह आंनि मुङा राजेन बसुमतारी आतसा सार आङो मोननैसो बाथ्रा मोनथिनो लुबैनानैयाव कल खालामनाय जाबाय अह आतसा आंनो थांनाय बावैसो जों गामिनिनो बिघासे हा सासे सुबुंनिफ्राय बायदोंमोन आरिखि दा बे हाखौ आङो बिथांनिफ्राय आंनि नामआव लाबोनांगौब्ला नाम जारि खालामनांगौब्ला बेनि प्रसेसआ माबायदि एसे मिथिनो लुबैदों सार

औ औ आतसा सा

औ औ

औ औ आतसा सा सा सा औ आतसा आतसा सा

आतसा आतसा सार बे अनलाइन जे रेजिस्टार खालामनाय दा बे माबे एफआ एखौ

आतसा सा आतसा सार बे ओरैनो बे हा नाम जारि खालामनायाव हमनानै ला गोदोथ' बिराथ थाखा फैसा थाङोमोन दा आथिखालआव माबायदि सोलिदोंबा माबाफोरा खरसाफ्रा औ औ

आतसा सा औ औ आतसा आतसा आतसा सार बे माबाया नाम जारि खालामनाया एसे थाबैनो जानायनि आसा दं आरो ना आतसा आतसा सार आतसा सा सा सा आतसा सा अह ह ह दे जाबाय सा र आं बेखौ मिथिनो कल खालामनाय जादोंमोन सार गोजोननाय थाबाय दे